बर' रावनि माखासे जुनिया महरफोरा रावखान्थि आरो रिंसारनाय माने रावखान्थिनि सायाव सोनारनाय रिंसारनि सायाव सोनारनाय गासिबो रावनि महरफोराथ' बिनि सायावनो सोनारो बर'रावाबो बेबायदिनो सोनारनाय बर'नि माखासे मा होनो रावफोर रावफोरा जेनावबा मोनसे सोदोबा गुबुन मोनसे जों रिलेट बेबायदिबो जानाय दङ जेनावबा थां थां माने थांनायखौ होननाय बुजिगोन थां थां जेनावबा बेखौ थां होनाय बेखौ बुजिगोन थिग बेबादिनो आरोखि रावाथ' कमप्लिटलि जोंना रावखान्थि आरो रिंसारनि सायावनो सोनारनाय रिंसारा गुबुन गुबुन बर'रावनि रिंसारफ्रा गुबुन गुबुन बै रिंसारफोरजों जोङो अबेबा मोनसे सोदोबखौ हमनो हायो माखासे गोबां सोदोबफोर दङ जाय एखे एखे नाथाय बेफोरखौ जोङो रिंसारनायनि गेजेरजों जोङो मिथिनो हायो बुजिनो हायो हमदांनो हायो आरोखि